गंसे दंखलनि खामानि होनाया जाहैबाय जोङो दंखलखौ सेरनानै दैखौ बर'नो दंखलजों पाइपखौहाय हा सिंआवहाय सोहरनानै हा सिंनि दैखौ बोखोहरनाय जायो जोङो जोंनि जायगायाव बिदि बारा दैनि प्रब्लेम गैया बेनि थाखायनो जोङो लाइनाव थानांनानै दैखौ लायनांनायनि दरखार जायाखै मानोना जोंनि न' न' आवनो बयनावबो दंखल गंसे थाजोबखायो